शार्क टैंक इंडिया एक भारतीय टीवी रीऐलिटी शो है जो अमेरिका शो शार्क टैंक की भारतीय फ़्रैंचाइज़ी है इसमें भारत के नए नए उद्यमी अपने बिज़नस के लिए फ़न्डिंग पाने के लिए आते हैं यह मौजूद बतौर जज बड़े बड़े बिज़नस के फ़ाउंडर ऐन्ड सीईओ इन उद्यमियों के बिज़नस के बारे में जानकारी लेकर अपनी पसंद के बिज़नस में इन्वेस्टिंग करते हैं शार्क टैंक में रीऐलिटी शो दिखाए जाते हैं इसमें जैसे रियल गाने डान्स परफ़ॉरमेंस क्विज़ और जैसे समाज के ऊपर कुछ बने हुए हैं सीरियलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस टाइप का विषयों पर यह आधारित है यह युवाओं के लिए रोज़गार शुरु करने का अच्छा प्रेरक है बहुत से युवा अपना खुद का उद्योग यहीं से शुरू करते हैं और इस दुनिया में कई युवाओं ने अपना नाम भी शार्क टैंक के माध्यम से अपने नाम को बढ़ाया है